ओ नर्सरी ओहिमे कोन कोन गाछ रहै छै

बैसै छथि तऽ कइ चीजके गाछ सब छै ओ दस फिटके रेट की छै से दस फिटके सबा सए ओ आ पाँच फिट बला

बम्बइये छै से चलऽ ने हो

आ ई सबके कमल सबके

आओर सब कोन कोन आमके नाम नाम छऽ दू हजार रुपैआ आम्रपाली हऽ ओ एके गाछमे दस तरहके ओ ओकरा सबके कि नाम छै तऽ मिक्सचरके नाम भेलै केतना दिनमे फरै छै ओ बात नहि पूछै छिअ लगाबऽ